मधुबनीके जलवायु प्रायः खूब जाड़ खूब गर्मी आओर खूब बरसात के बीच रहल अछि एतऽ जहिना गर्मी पड़ैत अछि पड़ि रहल अछि एहि बीचमे पूर्वमे नहि पड़ैत छलै दू हजार चारिसँ पूर्व प्रायः चौँतिस डिग्रीसँ उपर गर्मी नहि होइत छलै मुदा आइके डेटमे चालिस बिआलिस तक गर्मी होइत छै पानि पूर्वमे बहुत बेसी होइत छलै लेकिन आब कम होइत छै ओना कोनो कोनो साल बरसा पात दू दिनके भीतर एतेक मात्रामे भऽ जाइ छै जे जल जमाव भऽ जाइ छै आओर दू दू महिना एक एक महिना तक एक बूँद पानि नहि खसैत अछि प्रायः मधुबनी किएक पूरा देश आओर विश्व एखन पर्यावरणसँ जुझि रहल अछि एकरा बचेबाके लेल हमरा सबके बच्चेसँ बच्चा सबके बीच अपनो सबके बीच बूढ़ सबके बीच एकटा आदर्श स्थिति बहाल करऽ पड़तै जाहिसँ कि अधिकसँ अधिक पर्यावरण सुदृढ़ भऽ सकै जेना गाछ लगेनाइ जलके सञ्चय रखनाइ पहिलका जे परम्परा छलै घरके अगल बगल पोखरि बनेनाइ ईसबसँ जलके सञ्चय सेहो भऽ सकै छै आओर जलके सञ्चय जखने हेतै तऽ अहाँके स्वाभाविक रूपसँ बरसा पात समय समयपर हेतै गर्मिओ किछु कम हेतै आओर खास कऽ कऽ अप्रिल मइमे जे कऽल सब सुखा जाइत अछि ओ कम सुखाएत